गांव जा माण्हू चङी तरीके जी गेमियूं खेॾींदा आहिनि जीअं क्रिकेट थियो फ़ुटबॉल थियो चैस थियो हिन छा थींदो आ माण्हू में एकता वधंदी आ बात विलात बि सुठो थींदो आ हर हिकु माण्हू वधंदो आ अगर कोई माण्हू गेमुनि में सुठी तरह सां अॻियां थो वधे त पहिरियों उहो डिस्ट्रिक्ट लेवल ते बि खेॾी सघंदो आ अञां सुठो त करे त नेशनल लेवल ते बि वेंदो आ हिन खा अॻियां वञी करे उहो ओलंपिक में बि देश जो नालो वधाइ सघंदो आहे हिन सां कीअं थींदी सॼे देश में एकता फेहिलजंदी जंहिं सां सभु गांव जा माण्हू सॼे देश जा माण्हू एकता सा गॾु रांदि खेॾींदा हिन सां कीअं हर हिकु माण्हू तंदूरुस्त बि रहंदो ऐं जेका बि माण्हू आहिनि पाण में सुठी तरह रही सघंदा आहिनि हिन करे गेमूं जाम सुठो माध्यम आहे जंहिं सां माण्हू जो एंटरटेन बि तो थे ऐं खुश बि ता रहनि हिन करे गेम खेॾण त जाम सुठी ॻाल्हि आहे ऐं अॻियां बि वदिजंदी आहे हिन सां